जे गल्ल कीती जा जे प्हाड़ां पर चढ़नें दे ते जिसी इंगलिश च आखदे तुस यूनिक कलाईविंग ते डोगरी बिच्च आखदे आखदे इयां ढक्क चड़ना ढक्क चढ़नें दी गल्ल कीती जां ते में कोई दस पंदरां दिन पैह्लें दी गल्ल ऐ में ते मेरा इक दोस्त अहें असें ढक्क चढ़नें गी जाना ऐ इक बड़ी गै सोह्नी जगाह् ऐ साढ़ै उप्पर इत्थें ग्रांऽ मोड़ गै कन्नै गै उप्पर जिसी आखदे काला जाड़ ते उत्थें अस गे ते रुट्टी पानी पाई लैत्ता असैं कन्नै ते असेंगी पता हा जे ढक्क चढ़नें गी गे ते ध्याड़ी लग्गी गै जानी ऐ उप्परा दा गर्मियें दे दिन ते निकले अस सवेरे सवेरे छे बजे दा टाईम हा ते पैह्लें सवेरे चार बजे गै उट्ठे असें पता हा रुट्टी म्मियां अपनी गी ठोेआलेआ असें बनेई देओ रुट्टी किश असेंगी बनाने आस्ते चते चली पे अस सवेरे सवेरे चार चार फुल्के पाए कन्नै ते कन्नै न्योड़ा पाई लैत्ता कन्नै नुआढ़ा खबरै गोभिये दा हा बने दा जां भिंडियां हियां हून चेत्ता नी अवा दा भिंडियां गै हियां शाम्मी लै असैं त्रोड़ी लेइयां हां बाड़ियै च इपनै गै राही दियां असैं ते पाई ते अस निकले सवेरे छे बजे हारै ते में ते मेरी दोस्त केह् नांऽ हा ओह्दा कुट्टी लोऽ होई अस गे बड्डै पैह्र छे बजे दी गल्ल ऐ ते जंदैं जंदैं पुज्जी गे अस अपनैं नालै बौली पर ते जिसी बां बी आखदे न साढ़ै इयां साढ़ी भाशा बिच्च ते उत्थूं दा पानी भरी लैत्ता बोतलू इक बोतल इक में भरी लैत्ती बोत्तलू इक उन्नै भरी लैत्ता कन्नै हा जो मेरै ते पता हा त्रेह् बी लग्गनी पानी जेह्का बौली दा बाईं दा पानी ठंडा होंदा असैं सोचेआ भरी लैन्ने आं ते सनोख बी होंदा उस पानी दा रुट्टी खाद्धी दी होऐ ते सनोन बी होंदा उस पानी दा ते रुट्टी पची बी जंदी ते अस निकले उत्थआं दा सवेरे सवेरे बड्डै पैह्रै कन्नै ते जंदै गै साढ़े बौली दे कन्नै उप्परैं ढक्क शुरू होइयै जाड़ै बिच्चै निक्का निक्का इयां लोह्का रस्ता इयां नक्किया जाना हा ते जंदे जंदे अस उप्पर जेहै पुज्जे ते म्ह्ल्ले दा इक चाटू बी लब्भिया ओह् अपनियां बकरियां खिद्दनें गी जा दा हा बकरियां चारनें गी ते जंदे जंदे असैं बी गल्लां बात्तां गप्प शप्प मारी लैत्ती कुत्थें नेहै रस्तां कियां कियां रस्ता ऐ असेंगी रस्ता थोह्ड़ी स्हेई हा अस पैह्ली बारी चक्कर चुक्कर मारनें गा जा दे ते ओह्दा रोज दा कम्म उनै रोज बकरियां खिद्दनें गी जाना उत्थें ते उसी चरप्पा चप्पा स्हेई कुत्थें जाना कुत्थें नेई ते ओह्दे नै आस्तै दोस्ती पाई लैत्ती ते गल्लां करदे करदे अस उप्पर जेहै पुज्जे ते उस सनाना लगेआ गप्प दो चारदिन पैह्लें दी गल्ल सनाना लगेआ अहैं इत्थमां दा बकरियां लेइयै जा दा हा ते उसी लब्भेआ कुदै चित्तरा चित्तरा साढ़ै है इयां आखदे चीता आखदे नी हिन्दी बिच्च चीता उसी साढ़ै चित्तरा आखदे न डोगरी बिच्च रियासी बिच्च अदे सनान लगेआ अहैं बकरियां चारनें गी जा दा हा ते तो चित्तरा लब्भिया उसी ते डरिया ओह् बी बचैरा उन्नै बी पैह्लैं नेईं हा दिक्खे दा ते पैह्ली बारी गै दिक्खेआ उनै चित्तरा बी ते ओह् अप्पूं गै थम्मिया केह् चक्कर ऐ खाई ओड़दा मिगी उनैं बी डरे दे मारे बकरियां खिद्दियां अपनियां बकरियां खिद्दियै जियां पास्सै होंदा हा ते दुऐ चित्तरा आई गेआ ओह् नुआढ़ी बकरी चुक्कियै लेईया ते जियां उप्पर पुज्जेआ ओह् ते सनांदे सनांदे गप्पां ढक्क पुज्जिये उप्पर ओह् ढक्कै पुज्जियै उन्नै दिक्खेआ कि तलाऽ हा उत्थें पानियें दा ते मच्छियां बी हियां ओह्दे च मच्छियां उनैं दिक्खियां रंग बरंगियां मच्छियां तैरा'रन ते उन्नै आक्खेआ भुच्ची तूं दिक्खी दी मच्छी पैह्लैं दिक्खियां कुतै उन्नै आक्खेआ दिक्खियां ते हैन वा इन्नियां किट्ठियां नी दिक्खियां रंग बरंगियां मच्छियां पैह्लै बारी गै दिक्खियां उन्नैं बी ते असैं फोन बी जेबे च पाए दे हे फोटो शोटो खिच्चे उत्थें ते नेही सोह्ना नजारा बूह्टे ब्हा चला करै ठंडी ते फोटो शोटो खिच्चे ते भुक्ख बी लग्गी गेई थोह्ड़ी टैम दस्स ग्यारहां मेरे हिसाबै नै बज्जी दा होना ते आक्खन लगेआ दऊं दऊं फुल्के खाई लैन्ने आं चार चार पंज पंज पाए दे हे असैं ते आक्खन लगेआ थोह्ड़े हून खाही लैन्ने आं थोह्ड़े शाम्मी दे टैम शाम पेई जानी असैं मतलव न्हेरा जेहा पेई जाना बापस आंदे बेल्लै ते गे उप्पर जेह् ते रुट्टी खाद्धी ठंडी बूह्टे दियां शामा पद्धरा नेहा दिक्खेआ उत्थें फुल्के खाद्धे दऊं दऊं ते चली पे उसी बी खलहाए जेह्ड़ा हा चाचू आए दा हा कन्नै बकरियां चारनें गी उनैं बा बकरियैां खिद्दियां लम्मा पेई गेआ बूह्टे हैंठ उसी ठोआले लै चाचा तूं बी खा दऊं फुल्के दऊं फुल्के खलहाए उसी ते अहैं चलां चाचू साढ़े कन्नै उप्पर तक चक्कर लोआई जा उप्पर तक उप्पर नक्किया पजाईआ असें गी इक बारी उत्थें जि सलै पुज्जी जागे ना अस ते फ्ही तूं भामे आई जाया बापस अस चक्कर चुक्कर मारगे उपर दिखगे केह् नजारा ऐ उप्पर ते ओह् बी मन्नियां अहैं चलो जरा में केह् करना ऐ बकरियां खिद्दी दियां न वा चित्तरे दा डर ऐ पैह्लें बी उनैं सनाई ही गल्ल कि बकरी खाहिया हा चित्तरा ते चली पेआ ओह् बी साढ़े कन्नै कन्नै दपैह्रां दा टैम उप्परा दा धुप्प ब्हा चला दी ही ठंडी ठंडी वा धुप्प तुसेंगी पता ऐ गर्मियें दी धुप्प जेह्ड़ी होई ते ओह् इयां बंदे गी जालियै रक्खी ओड़दी जिसलै गे जंदे जंदे उप्पर इक मोर बी लब्भेआ ते मोरै कन्नै फोटो शोटो खचाए उनैं ते मतलव मजा आई गेआ उनेंगी फ्ही आक्खन लगे उप्पर अहैं आमलिये दे बूह्टे आमले लग्गे दे न अहैं आमले खाने ते इक बोलेआ अहैं आमले खाने होन ते उप्परा दा पानी पीना होऐ ते मिट्ठा पानी बनी जंदा मूहें च जाइयै ते में कदैं कूते दा नी हा एह् हिसाब मदां दिक्खनें आं बूह्टे पर लग्गे दे होंगन ते त्रोड़ने आं खन्ने आं ते गे अस उप्पर जेहै दिक्खेआ तां सच्चैं गै बूह्टे पर आमले लग्गे दे बूह्टा घुंग होए दा आमलें कन्नै इयां ते दऊं दऊं लैत्ते असैं त्रै त्रै पत्थरै कन्नै मारियै ते पे इयां बर्खा होई इयां बैरोें दी घुंग लग्गे दे हे ना कट्ठे कट्ठे तां गै असैें काह्दे दऊं दऊं बैर ते सच्चैं गै इयां मिट्ठा पानी अमरित होंदा जियां ते आक्खन लगे हून आमले खाह्दे हून थोह्ड़ी नेही ढक्की रेही उप्परे गी टैम साड्डे बाहरां होईया ते शाम्मी दा बी फिकर पेइया कि नेरखा होई जाना घर जंदे धोड़ी रातीं चित्तरा बी खंदा सुनें दा हा चित्तरा बा होंदा इत्थें ते चलदे चलदे पुज्जी गे अस उप्पर नक्कियै पर टॉप उप्पर आखदे ना चोटी पर पुज्जना हिन्दी बिच्च आखदे नक्की होंदा चोटी मतलव टॉप उप्पर पुज्जी गे अस उप्पर उप्पर दिक्खेआ ओह्कै पास्सै दरिया लब्भा' रै उरलै पास्सै साढ़ा ग्रांऽमोड़ लब्भा 'रै पिच्छें चनाब दरिया सामनैं इयां पानियें दे छल्ल बगा करन इयां सूंकां पौंदियां जा दियां हियां पानियें दियां पानियें दियां सूकां पौंदियां जा दियां हां उत्थां दा नजारा जो लब्भा दा हा पारलै पास्सै होर कोई दुई प्हाड़ी ही असेंगी नांऽ बी नी पता पैह्ली बारी हे अस गे कुदै ते जित्थें अस खड़ोते दे हे नक्किया ते परलै पास्सै चनाब बगा'रै ते उरलै पास्सै साढ़ा इयै जाड़ हा जेह्ड़ा जित्थमां दा इस चढ़ियै आए हे थल्लेआ दा ते चाचू आक्खन लगेआ मेरियां बकरियां गोआची जानियां नस्सी जानियां ते में चलेई झिगड़ा ते असैं बी सोची लेआ कि असैं बी चलना गै ऐ बापस परतियै लेकिन दऊं चार मैंट दऊं चार घड़ियां रुकी लैन्ने आं इत्थें मजा सोह्ना अवा'रै ओह्कै पास्सेआ दरिया दी ठंडी ब्हा अवा'रै एह्कै पास्से दा बूह्टें दी ब्हा अवा'रै नजारा बज्जिया ते जिसलै अस चाचू चली पेआ उध्दरा दा ते असैं बी सोचेआ अस बी बननेआं अपनी बुछकड़ी चलने आं झिगड़े कि के नेरखा होई गै जाना जिसलै असैं खल्ल पुज्जना ते चले अस चसदे चलदे बकरियें कोल पुज्जे ते टैम कोई साड्डे चार पंज दा होई दा हा ते छे साढे छे बजे नेरखा बी होई जंदा कीत्ती असैं तौल तौल घर पुजदें धोड़ी साढे अट्ठ होई गे ते घरे आह्ले बी छिड़ी गे कुत्थें गेदे हे कुत्थें नेईं सनाए दा हा कि अस जा करने पर एह् थोह्ड़़ी दा पता कि शाम्मी न्हेरा पेई जाना चलदे चलदे अर पुज्जी गै गे बापू होर आई गे इन्नै चिरे च उंदियां बी दऊं चार गल्लां सुनियां ते चुप्प गै रेह् कि के अपनी गै गल्ती ही लोकिन चलो जनेहा बी हा ठीक रेहा साढ़ा पैह्लै बारी गे टुरनें गी इयां टैम गै नी थ्होंदा ते फ्ही शाम्मी लै घर पुज्जे ते ते फ्ही बसांऽ बसूंऽ कीता थोह्ड़े थक्की गेदे हे ते लोटी गे फ्ही रुट्टी शुट्टी खाइयै ते